आं ट्रैक्टर साढ़े इत्थें पैह्लें घट्ट गै होंदे हे बाऽ इं'या ग्रांऽ च साढ़े रस्ता निहां ते सिड़कां निं हियां ते इं'या कुदै बड़ा चाऽ हा ट्रैक्टर होङन साढ़े इं'या दांद रक्खे दे होंदे हे माल दांद रक्खे दे होंदे हे जेह्के बाड़ियां बाहंदे हे ते बड़ा चाऽ हा कि भई साढ़े ग्राएं बी ट्रैक्टर होग ते सिड़क बनग ते अस कुदै कोई ट्रैक्टरे पर समान आह्नगे जां कोई भाई बाड़ी बुहागे अस बी सौखा होई जाह्ग नेईं तां एह् बेचारे दांद बाह्ने ते बाड़ी बाह्नी ते किन्नी मुश्कल होनी ते कोई घर होंदा ते कोई नेईं होंदा ते ते एह् मर्द माह्नूं होऐ ते उऐ बाड़ी बाही सकदा बाकी थोह्ड़े जनाना जीव थोह्ड़े बाही सकदा ते केइयें घरें बेचारे बाहर होंदे ते कियां बाह्नियां ते कियां बाह्नियां जमीनां ते ना रस्ते ना सिड़कां ते कियां आह्नना ट्रैक्टर ते हून भई एह् सुविधा होई ऐ साढ़े ग्रांऽ भई थोह्ड़ा रस्ता बनेआ ते सिड़क बनी ऐ इंया ट्रैक्टर रोड़ गै बनेआ कोई एह् निं ऐ की कोई निक्कियां गड्डियां जा दियां नेईं एह् ट्रैक्टर रोड़ निकलेआ ते एह् रोड़ दी साढ़ी इन्नी सुविधा होई ते एह् अस ते जेह्की कनक ही साढ़ी ओह्बी नेईं ते गाह्ने दा टैम होंदा ते इन्ना मुश्कल होंदा ते सोचना भई हून कनक बड्ढी ओड़ी ऐ ते हून इंया होई जानी इंया कुट्टनी ते गाह् गाह्ने ओह्दे ते ते मशीनां जां ते एह् मशीनां हियां ओह्बी चुक्कियै लैनियां ते जोर होऐ कोई चुक्कियै एड्डे दूरा चार दस्स किलोमीटर जाना पौंदा लैने गी ग्रांऽ होऐ ते ओह् ढक्कियां चढ़ियै कियां मशीन बी आह्ननी चुक्कियै ते जेह्के जोरै आह्ले ऐ ते ओह् मशीनां बी चुकदे ते जेह्ड़े बड़े हिम्मतै आह्ले हे ते गाह्नी ते इंया बरबादी होनी बर्खा लग्गी जा ते तबाह् होई जानी फसल ते हून भई एह् साढ़ी बड़ी तरक्की कीती दी साढ़ी थोह्ड़ी गौरमेंट नै ते साढ़े भई साढ़े तक्कर रोड़ पुजाया ते रोड़ पजाया गै इयै ट्रैक्टर गै जाई सकदे होर किश निं जाई सकदा ते हून अस एह् ऐ कि साढ़े टैमें पर फसल जेह्की कनक होंदी हून ओह्बी अस बड़ी खुशी कन्नै ते बड़ी शौक भई एह् साढ़े बी कनक भई ते कियां गाह्गे कि जेह्की पंदरां बोरियां जेह्की घैंटे च डेढ़ च निकली जंदी जेह्के अस त्रै त्रै दिन तक्क लाई रक्खनी जेह्की बम्बी आह्ली मशीन होंदी कुत्थें गाह् गाह्ना ओह् त्रैह् त्रैह् दिन ते खलाड़े रौह्ना ते इंया इक्क इक्क काहेआ लाना ते भी बड़ी मुश्कल होंदी ते रात लग्गी दी रौहंदी ते भी कुदै त्रै त्रै दिन लाइयै साढ़े गाह् गढ़दे ते हून एह् ऐ कि ट्रैक्टर जंदा कनक सुक्की दी होनी कोई ओह् निं ऐ कोई परेशानी निं ऐ ते समझो घैंटा डेढ़ च साढ़ा गाह् गढ़ी गेआ ते दस्स पंदरां कड्ढी ओड़दा ते एह् असेंगी फायदा होआ एह् जेह्का ट्रैक्टर जेह्का समझो एह् गाह् गाह्ने आह्ला ते दूआ जेह्का बाह्ने आह्ला ते एह्दा बी असेंगी बड़ा फायदा होआ केह् हून असें दांद रक्खे दे माल रक्खे दा ओह्बी उंदी घाऽ पाना ते बड़ी करनी पौंदी माला दी ते एह् मर्द माह्नू कोई बाह्नै आह्ला बी चाहिदा ते हून एह् के ट्रैक्टर साढ़ी बाड़ी सारें बाही ते टैम टू टैम असें कोई सब्जी राह्नी ऐ जां कोई मक्कां राह्नियां जां कोई कनक राह्नी जां कोई होर फसल राह्नां असें ते भई एह् आखेआ ते आ साढ़ी बाहियै गेई उठी ते असें राही ओड़ी ते ओह्बी असें इक्क सौखा कम्म होइया ते ट्रैक्टरे दा बड़ा फायदा होइया भी त्रीआ हून एह् ट्रॉली दा समान असें खच्चरां लाइयै साढ़े मकान कच्चे हे ते कुत्थुआं इंया बड़े मुश्कलें कन्नै डबल खर्चा पौंदा हा ते रोड़ निं हा ते ते ईट जां कोई असें सीमेंट दी जरूरत ते जां कोई असें कोई बी चीज़ जां असें मटीरियल लैना होऐ ते सिरें चुक्कियै जां असें खच्चरें पर लैना पौंदा हा ते हून एह् ऐ कि हून असें होई दा कि हून असें जित्थां चीज़ लैनी ऐ उत्थुआं लैंदे निं ऐ ट्रैक्टर पर साढ़े घर पजाई ओड़दा ते ट्रैक्टर साढ़े घरै तक्कर पजाई ओड़दा असें एह्बी बड़ा बेनीफिट होइया नेईं तां असें साढ़े सपने हे कि असें कुत्थें गड्डियां दिक्खनियां ते एह् रोड़ साढ़ा बनेआ ते अस एह् हून अज्ज एह् दिक्खा नै कि ट्रैक्टर अज्कल दूऐ बी आई गेदे इक्क बंदा बौहंदा इंया निक्का ट्रैक्टर ते ओह्बी केह् ना समझो नेईं बी ऐ ते ओह् बंदा आपूं दांद बाहंदे ते इं'या गै